मेरा नांऽ इंदु बाला ऐ में पिंड बाड़े दे बिच रैह्नी आं इ'त्थें इ'त्थें ना पानी दी बड़ी जादा तंगी ऐ पानी बी सबैह्रे शामीं आंदा निं ऐ कदें कदें कुतै पानी आंदा ऐ जे पानी दे लेइयै कुसै ई फोन करियै ते ओह् सुनदे गै निं अग्गों जे बोलेआ ते अज्ज पानी नेईं आया ते बोलदे घैंटें बाद आई जाह्ग घैंटें बाद बी वेट जिसलै दिक्खियै ते इंतजार करियै ते घैंटें बाद बी निं पानी आये दा होंदा फिर कदें बोलदे कि दो घैंटें बाद खो'ल्लना ऐ दो घैंटें ई बी पानी निं आये दा होंदा ते जाइयै कुदै जे ई गी कम्पलेन दस्सो रपोट करो ते जे ई बी अग्गें बोली ओड़दा कि आई जाह्ग पानी ते दिक्खो पानी दी बड़ी गै जादा मुश्कल ऐ इ'त्थें इ'न्नी तंगी ऐ ना ते पानी बगैर कोई कम्म निं होंदा मु'ल्लें लेई लेइयै ते पानी दे टैंकर सटानें पौंदे न ते अग्गें पानी कन्नै ई सारा कम्म होंदा ऐ कोई कपड़े धोवो कोई रुट्टियां बनाओ कोई रसोई दा कम्म करो कोई साफ सफाई करो सारा कम्म ई पानियै दे कन्नै ऐ ते पानी निं होग ते फिर बड़ा मुशकल होई जंदा ऐ ते इक साफ सफाई करनी बी मुश्कल होई जंदी ऐ रुट्टी पानी बनाना बी मुश्कल होई जंदी ऐ ते ओह्दे नाल बड़ा मुश्कल होआ दा ऐ दूजी मुशकल एह् आ दी ऐ कि इ'त्थें शड़का दी बड़ी मुश्कल ऐ शड़कां बड़ियां खराब होई गेदियां न ते कोई शड़का दी कोई ओह् निं ऐ गड्डियां टैम टू टैम नेईं जंदियां हैन ते जे उ'नें ई गड्डियें आह्लें गी बोलो ते ओह् बी कोई घैंटें बाद कोई दो घैंटें बाद चलदा ऐ ते जनानियां दा दिक्खो घरै दा सारा कम्म करियै जाना होंदा ऐ कुदै रुट्टी बना कुदै स्यानें बैठे दे घर उ'नें ई रुट्टी पानी पुच्छियै देइयै जाना कोई दपैह्री आह्ली बनाइयै जाना ते कोई कम्म करियै जाना फिर जाइयै ते बजार जाओ ते कोई हॉस्पिटल बी जाना होऐ ते उत्थें बी कोई ओह् निं ऐ कोई लागै कोई हॉस्पिटल निं ऐ कोई राती बमार होई जा जां कोई बमार होई जा ते कुत्थें जाना भला जा आई जाइयै विजयपुर जाना उ'त्थें बी कोई इ'न्ना जादा निं ऐ बड़ी मुश्कल ऐ सानूं सांबे रेहियै होर बच्चेआं गी बी दिक्खनां पौंदा फिर इ'न्ना टाइम भ'ज्जी जंदा ना हॉस्पिटल जंदे जंदे बड़ा जादा टाइम भ'ज्जी जंदा साढ़ा ते बच्चेआं गी बी दिक्खने पौंदा घर स्यानें बजुर्ग होंदे बाकी डंगर बच्छे रक्खे दे न ओह् कम्म कार करियै सारा जाना पौंदा ऐ ते एह्दा मुश्कलां होआ दियां न ते स्यानें बंदेआ टाइम टू टाइम रोटी बी खानी पानी बी सब कुछ देना पौंदा उ'नें गी होर देने दे बाद च बी होर बच्चेआं गी पढ़ाओ घरै दे कम्म कार करो होर आई जाइयै एही टाइम भ'ज्जदा रौहंदा कि सोचने इ'यै कि जि'न्नी जल्दी होई सकै असें ई घर पुज्जियै घर जाइयै कोई कम्म कार करी लेइये होर कोई बच्चेआं गी पढ़ाओ कोई कुछ करो सारा दिन बेह्ल निं मिलदी ते आने जाने च ई बड़ा टैम भ'ज्जी जंदा साढ़ा उप्परा पानी दी तंगी ने बी बड़ा मुश्कल कीता दा कि पानी दी इ'न्नी तंगी ऐ ते तंगी दे कारण ई टैम दा पानी निं आंदा कदें आंदा कदें नेईं आंदा ते दूजा रोडा ने बड़ा खराब कीते दा कम्म आने जाने च टैम बड़ा भ'ज्जी जंदा कि कुदै जाओ ते करने पौंदा ऐ ते स्यानें बंदेआं कोला दा इ'न्ना कम्म निं होंदा बचैरें कोला दा उं'दे कोला बी सारा दिक्खियै ते फिर ओह् बचारे उ'नें गी बी थोह्ड़ा बहोता दिक्खनां पौंदा ऐ ते उ'नें गी बी टैम टू टैम पुच्छने पौंदा ऐ रुट्टी पानी सब कुछ पुच्छने पौंदा ऐ ते एह्दे बाद च तुस बच्चेआं गी बी टैम देने पौंदा ऐ बच्चें गी बी टैम टैम दी रोटी पानी उ'नें गी पढ़ाओ ते होर बी घरै दे कम्म कार निं मुकदे ते जेह्ड़ियां तंगियां न शड़क दियां ते बज़ार जाना होऐ कुदै ते हॉस्पिटल जाना होए ते एह् बड़ा मुशकल लगदा ऐ